گوتم بدھ نگر ایک بہت ہی پیاری جگہ ہے مطلب وہاں جا کر لگتا نہیں ہے کہ کوئی انسان بھید بھاؤ کرتا ہے سب میں ایک طرح کا پریم رہتا ہے ہندو لوگ زیادہ تر ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں پہ کافی طرح کے لوگ رہتے ہیں ہر جاتی کے ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں پر کبھی بھی ان کے بیچ میں جاتی پہ بید بھید بھاؤ نہیں کیا گیا کہ بھائی تو ہندو ہے یا تو مسلمان ہے اور اس ٹائپ کا نہیں نہیں کیا گیا وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں کھانا پینا سب کچھ کرتے جیسے کہ ہم ان کے پریوار کا ہی حصہ ہیں اور وہ لوگ ہم لوگوں کو پیار سے دیوالی پہ بلاتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے گھر پہ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں عید پہ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں تو ہم ان کے یہاں عید پہ عید عید کی بدھائی دینے چلے جاتے ہیں مطلب ایک پریوار کی طرح رہتے ہیں یہاں پہ یہ نہ کسی کی کسی کے دھرم کے خلاف ہوتا ہے اور کوئی باتیں ہوتی ہیں نہ کسی برائیاں ہوتی ہیں کہ یہ دھرم ایسا ہے یہ دھرم ویسا ہے اس دھرم کو اپنا لو اور ایک جگہ دیکھا ہے میں نے سب لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ دھرم بےکار ہے تم اس دھرم میں آ جاؤ یہ دھرم بےکار ہے تم اس دھرم میں آ جاؤ پر یہ گوتم بدھ نگر ہے کہ لوگوں کو کسی کے دھرموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایک پریوار کے طرح رہتے ہیں